हं हाँ भैया

सर्विसिंग करवाना आपको कितने दिनों से दिक्कत वगैरह दे रही है ठीक है सर आप करन आटो पार्ट्स में ले आइए सर उसको उसको सर मेकले चार्ज ज्यादा लगेगा और जो भी सामान डलता है उसमें कार में जो आपके लेक्ट्रिक सर्विसिंग वगैरह जो होगा वो चार्ज लगेगा उसका

जी सर

ठीक है सर औ और पार्ट्स तो ले आइए आप इसको बिल्कुल नई कर देंगे हम सर्विशिंग वगैरह जो भी है ओ सर शाम तक ले आइए आप हाँ तीन चार बजे तक

हाँ तो सर आप आपको अभी टाइम हो तो अभी ले आइए सर दस ग्यारह बजे तक